ثقافتی تہوار میں سے ایک تہوار ہمارا عید ہے اور عید ہم لوگ جو مناتے ہیں پورے رمضان کے تیس روزے رکھنے کی خوشی میں مناتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں جیسے کہ سیوئیاں کھاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ ملتے ہیں سسرال سے سسرال والے بہت مہربان ہو جاتے ہیں اور اس میں سب لوگ عیدی دیتے ہیں ایک دوسرے کا رواج ہے ہسبین وائف کو وائف ہسبینڈ کو اور سسر داماد کو اس طرح کا کلچر ہے اس کلچر کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو اسی دن اس کلچر کو اتنا زور دیا گیا کہ لوگ اس کو منانے لگے اور یہ کلچر میں آ گیا یہ تہذیب اور ثقافت بن چکی ہے اور اگر بات کریں عیدگاہ جو جاتے ہیں ہم لوگ وہاں بھی کچھ دکانیں لگتی ہیں اور پاچک نام کی ایک چیز آتی ہے جس کو لوگ خریدنے کے لیے بےتاب پریشان مضطرب بےقرار رہتے ہیں وہ پاچک اس لیے لاتے ہیں کیونکہ کھانا اونا جو کھاتے ہیں اس کی وجہ سے دقتیں ہوتی ہیں وہ پاچک سے وہ کھانا پچا لیے لیا جاتا ہے